महाराष्ट्र में घुमण लाइ असांखे प्लेस जेकी आहे उहा महाबलेश्वर महाबलेश्वर असां त बाए कार वेंदा आहियूं पहिरों वेंदो आहियूं वाईअ में वाईअ में गनपति जो मंदरु उतां दर्शन करण खां पोइ वेंदा आहियूं सिधो महाबलेश्वर महाबलेश्वर में होटल में वञी होटल में वेंदासीं हुते फ्रेश व्रेश थींदासी हुनखां पोइ बाज़ारु घुमंदा घुमंदा लेक पॉइंट ते वेंदा आहियूं वीना लेक वीना लेक हुन में घुमी करे हुनखां पोइ ईंदा आहियूं लेक जे ॿाहिरियां बि चङा ई नास्ता पाणी मिलंदा आहिनि जंहिं में तव्हां चांहि ऐं पान जा पकोड़ा खाईंदा आहियूं हुनखां पोइ राति जो उथी मार्किट जीअं घुमंदा आहियूं हुन में आइस्क्रीम खाई पी करे सुम्हंदा आहियूं वरी ॿिए ॾींहं ते सुबुह जो उथण सां सनानु पाणी करे फ्रेश थियण खां पोइ असां वेंदा आयूं ओल्ड महाबलेश्वर जिते आहे शंकर भॻवान जो मंदरु कार पार्किंग करे हुनखां पोइ मंदरु मां दर्शन करे जेको हुते प्रसाद मिलंदो आहे हुनखां पोइ जेको कुझु खाइणो हूंदो आहे नास्तो पाणी खाई हुनखां पोइ असां निकरी वेंदा आहियूं ओल्ड महाबलेश्वर ऊ पंचगनी पंचगनीअ में टैबल लैंड ते फिल्म जी शूटिंग जाम थींदियुनि उहो ॾिसण खां पोइ मैप्रो गार्डन मैप्रो गार्डन करण खां पोइ असां ईंदा आयूं तिरुपतीबालाजीअ जो मंदरु आहे नारायण पुर में उहो ॾिसण खां पोइ असां उनखां पोइ वरी वेंदा आहियूं पंडर पुर पंडर पुर मां दर्शन करे उनखां पोइ असां वापसि ईंदा आहियूं ऐं इहो महाराष्ट्र में ॾाढी सुठी प्लेस आहे घुमण जी